दिक्खो में आं जम्मू कश्नीर दा रौह्नें आह्ला ते में अपने इयै आक्खी सकने कि कोई बी जम्मू कस्मीर दे मतलव पूरी एरिया बड़ा अच्छा ऐ बड़ा स्टेट ऐ घूमनें गी मतलव हर जगाह् अच्छी ऐ एह् नी आखदा कोई अच्छी नी ऐ लेकिन इक मेरे रिश्तेदार कोई मेरी खास दोस्त जार कोई बाह्रा दा उसी अऊं घूमनें गी इयै जगाह् ऐ कि मेरे अपने जो मिगी लगदा कि ओह् ठीक ऐ धुम्मने गीअऊं उसी कश्मीर लेई जाई सकना कस्मीर बिच्च मतलव उद्दर हर चीज मौसम जो लोग उत्थें सब मतलव बड़े अच्चे न ओह्दे बाद उत्थें बड़ी स्हेई स्हेई जगाह् न घूमनें गी डल लेक अनंतनाद सोनामर्ग मतलव बड़ी ऐसी ऐसी जगाह् न जित्थें मतलव बंदा राम कन्नै घुम्मी सकदा मतलव अऊं उनेंगी दस्सी सकना उनेंगी कि हां एह् फलानी फलानी जगाहं न घूमने गी उत्थें जाइयै गै पता लग्गनी उनेंगी बी कि नेईं एह्ब ड़ी स्हेई जगाह् ऐअसैं अग्गैं होर बी लोकें गी सनाना चाही दा कि हां एह् बड़ी स्हेई जगाह् ऐ इत्थें जाओ इत्थें दे मजे लैओ इत्थें दे मौसम बर्फ इत्थें दे लोग बड़े बर्फें च बर्फ होंदी स्किटिंग बगैरा बड़ा कुश करदे लोग बर्फै नै खेलदे बड़ियां बड़ियां फैमलियां जंदियां अऊं अपनें गैस्टें गी इयै कि इयै स्पोट दस्सी सकना कि उनेगी कश्मीर लेईयै जाई सकना ताकि उत्थें दी खूबसूरती उनेंगी दस्सां कि उत्थें ऐसा है केह् ऐ उत्थें लोग इन्नी नोहाड़ी तारिफ करदे ते डल लेक होर बी बड़ी परी मैह्री बड़ी ऐसी ऐसी परानी परानी केईं जमाने तों परानी परानियां ओह् कोई ऐसा ऐसी मूर्तियां जेह्ड़ियां हैन ते अऊं उनेंगी दस्सां ते ओह् उनेंगी दिक्खन ते ओह्दे बाद उत्थें बड़ी सारी धार्मिक जगाह् बी हैन ते उत्थें उनेंगी लेइयै जां ते ते उत्थें ओह् बी उंदैे कोला दा कुश मंगन उंदियां दुआं न जो पूरियां होन ते ओह्दे बाद एह् आक्की सकना कि जियां क्शमीर जरूरी नी कश्मीर गै अऊं अपने गैस्ट गी कस्मीर गै आक्खी सकना कि ओह् ओह्दे कशा दा होई बी सकदा जम्मू इक जम्मू बू साढ़ा जो एह् बी बड़ी स्हेई जगाह् ऐ लेह् लद्दाख ताईं बी जाई ओड़ो

तौर तरीके न उनेंगी दस्सां ते ओह् उनेंगी जादा कोला दा जादा पसंद करन ते ओह् अग्गैं खास जार गी सनान ते ओह् परतियै साढ़े कोल औन अस उनेंगी बी घुमाचै इयां साढ़ा जो अपने जम्मू कस्मीर दी जो इकानमी ऐ जिन्ने जादा बाह्रा दा लोग औन उन्नी जादा साढ़ी इकानमी बननी ते उत्थें जो श्री नगर ऐ उत्थें चीजां न जेह्ड़ियां चीजां बड़ियां सारियां चीजां होंदियां जिंदी पैदाईश उत्थें होंदिया जियां इक जैफरान फुल्ल ऐ ते उत्थें बड़ा जादा दाताद च पैदा होंदा ते अऊ एह् बी चाह्ना कि ओह् दस्सने गी जान ते ओह्दी खूबसूरती ओह् फुल्ल कीमती ऐ उत्थें जादा तो जादा ओह्दी खेत्ती होंदी ते ओह्दे बाद उत्थें

बाद च अस इत्थें जाना पसंद करगे ते होर बी कोई दऊं चार बंदे होगे उनेंगी बी सनागे कि हां फलानी जगाह् इत्थें जाओ नेईं अगर पता लग्गै ते एह्दे कन्नै गल्ल करी लैओ जेह्ड़ी बी उत्थें स्हेई जगाह् होग उनैं घुमाई ओड़ना ते तुस जाओ और उत्थें दी जगाह् दा मजा लैओ और अग्गैं आनियै तुस बी दऊं चार बंदें गी सनाओ कि हां कि एह् जगाह् इयां ऐ इत्थें तुसें जाना चाही दा ते इत्थें दा बड़ा अच्चा मौसम औ इत्थें दे लोग ऐं इत्थें दे रिती रवाज बड़े शैल इत्थें दे जो लोगद बी बड़े अच्छे न ते बस इयै आक्खी सकना में बस